मां पंहिंजी कुर्तियूं पहिरियों ॿाहिरां वठंदी हुअमि जेका मार्केटनि में मिलंदियूं हुयूं जेकि ॾाढी महांगी महांगी मिलंदियूं हुयूं पर हाणे मां सोचो की ऑनलाइन घुराए ॾिसां त ऑनलाइन घुरायूं त जीअं मीशो थी वियो या मिंत्रा थी वियो हुन मां माने घुराए ॾिठो त हुन में ॾाढियूं सस्तियूं कुर्तियूं पियूं मिलनि और हुन जा अघ बि ॾाढा घटि हुआ और हुन जो जेको कपिड़ो हुओ उहो ॾाढो सॉफ्ट ॾाढो सुठो मतिलबु पाइण में गरमीअ में ॾाढो सुठो लॻे पियो औरि जेका ॿाहिरऊं असां कपड़ा वठंदा हुआसीं जीअं कुर्तियूं वठंदा हुआसीं त हो ॾाढी किनियूं मिलंदियूं हुयूं मतिलबु मिलंदियूं सुठियूं हुयूं पर ॾाढा वधीक अघ हूंदा हुआ और अघ बि वधीक जंहिंजो कपिड़ो बि ॾाढो सुठो न जेको ॿ टे दफ़ा पाए त खिचणु लॻंदो हुओ कपिड़ो और हाणे मां ऑनलाइन सभु घुराईंदी आहियां जीअं कुर्तियूं थियूं जीअं मेकअप जा समान थी विया जेका घर में समान यूज़ कंदा आयऊं हो समान सभु कुझु ऑनलाइन घुराईंदी आहियां जेका सुठा बि निकरंदा आहिनि ऐं जेका न निकिरंदा आहिनि त असां उन खे रीप्लेसमेंट करे घुराईंदा आहियूं त पोइ वरी ॿियो दफ़ो सुठो ई मोकिलंदा आहिनि त हिन लाइ असां हाणे सभु ऑनलाइन ई घुराईंदा आहियूं जेको असांखे मार्केट वञण जी ज़रूरत आहे घर वेठे असांखे सभु ऑनलाइन समान मिली वेंदो आहे